मैं अपने बारे में आपको कुछ अच्छी जो बातें हैं मेरे अंदर मैं वो आपको बताना चाहूँगी जैसे कि वह मेरे अंदर बहुत अच्छी खूबियाँ हैं मैं अन्य भाषाओं का प्रयोग कर लेती हूँ समय पे रहते हुए मैं अन्य भाषाओं का प्रयोग कर लेती हूँ और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर एक यह बहुत अच्छी खूबी है कि जैसे कि आप जहाँ पे भी जैसा माहौल होता है मैं उस माहौल में अपने आप को ढाल लेती हूँ और जो मेरे अंदर एक खूबी और है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज को अगर एक बार में समझ लेती हूँ तो मैं बहुत जल्दी से उसपे काम करना चालू कर देती हूँ और अन्यथा वे मैं मैं अन्य कामों में बहुत जल्दी रुचि रखती हूँ मुझे हर काम ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे लिए भारी है या इसपे मुझे विचार नहीं करना चाहिए मैं हर काम पर अपना विचार करती हूँ मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर हूँ मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ एंड मैं इंटरनेशनल डांसर भी हूँ और मेरे पास जैसे मैं एक इंटरनेशनल में एन सी सी कैटेड भी हूँ मैं आप लोगों को अपने बारे में यही बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक है वहाँ तक मैं अपने आपको बहुत अच्छा पाई हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को और अच्छा बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगी अन्यथा जो हमारे अंदर बुराईयाँ होती हैं वे बुराइयों को भी साफ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करती हूँ कि वे बुराईयाँ मेरे मेरे शरीर पे या मेरे दिमाग पे मुझे प्रभाव ना डालें